हाँ हमारे सोनभद्र जिले में कला शैली जैसे की नृत्य गीत संगीत नाटक और धार्मिक संस्कृति आदि बहुत सारे कला शिल्पकला हैं जिसे देखकर हमें बहुत ही अपने आप पर गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसे ऐसे कलाएँ हैं शिल्पकलाएँ हैं जिन्हें हमको देख कर बहुत ही अच्छा लगता है और यह संस्कृति हमें परंपरा अनुसार हमें चलाना चाहिए